जइसेकि तोँ पुछलहो की ई पूर्णियामे की सब बदलाव होलऽ छै तऽ यहाँ बहुत सारा बदलाव होलऽ छै हम बचपनसँ लऽ कऽ अभीतक देखै छिए तऽ बहुत सारा बदलाव जइसेकि यहाँ पहिले कपड़ा सब नहि मिलै बहुत दूर जाइके लानैलए पड़ै आओर अभी मॉल सब बहुत खुलि गेलऽ छै यहाँ बगल सबमे कपड़ा मिलै छै आओर पहिले यहाँ ओतना पार्क सब घुमैके जगह नहि छलै आब तऽ बहुत ऐसा घुमैके जगह मिलि गेलऽ जइसेकि पार्क सब बनि गेलऽ छै वहाँ घुमै हमेसनी जाइ सकै छी आओर यहाँ बहुत सारा अइसन जगह छलै जहाँकि अभी रोड तक नहि बनलऽ रहै अब त रोड सब भी बनि गेलऽ छै जेकि अच्छा अच्छा पूरा गली सबमे रोड बनि गेलऽ छै आओर पहिले तऽ एतना अच्छा सब ई जाइ आबैके रास्ता सुविधा साधन नहि छलै अब तऽ बहुत अच्छा साधन गली गली जाइलऽ मिलि गेलऽ छै आओर शिक्षाके बातमे तऽ पढ़ाइ लिखाइके मैटरमे तऽ पहिले ओतना कॉलेज सब यहाँ नहि छलै आओर आब बहुत बढ़िआँ बढ़िआँ कॉलेज बनि गेलऽ छै आओर जेकि ऊच्चसँ ऊच्च शिक्षा प्राप्त करै सकै छी हमसब यहाँ पूर्णियासँ आओर यहाँ बहुत सारा ऐसा साधन छै जेकि हमरा सुनि यहाँ करै पड़ै छै पूर्णियामे आओर बाहर जाइले जरूरी नहि छै